ठाणा भाग में कई सारा अचु वञु जा ज़रिया मौजूद आहिनि जंहिंखे ट्रास्पोर्टेशन चयो वेंदो आहे बसियूं रेल्वे ऑटो रिक्शा टू व्हीलर जंहिंखे असां मोटर गाॾी चई वेंदी आहे पर ठाणा डिस्ट्रिक्ट में वधि में वधि माण्हू रेल जी यात्रा कंदा आहिनि छाजे करे कई माण्हू परते परते जॻहियुनि ते बॉम्बे जे हिसनि में नौकरीअ ते वेंदा आहिनि त उन्हनि खे रेल जी सहुलियत ॾाढी सुठी पवंदी आहे छाकाणि त रोड तां अगरि कार में बस में वञो त थोरो वक़्तु लॻंदो आहे ऐं रेल जो सफ़रु करण सां वक़्तु ॾाढो घटि लॻंदो आहे ऐं माण्हू झटि पटि पंहिंजे नौकरीअ पहुची वेंदा आहिनि ऐं नौकरी तां वापसि अची बि सघंदा आहिनि